یوگا میں سب سے آپ کو وارم اپ ہے وارم اپ ہے جو آپ باڈی کو ہیٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو اسٹرینگتھ ملتی ہے اور جتنا آپ رن کروگے رن رن کرنے سے آپ کو کیا ہے اسٹرینگتھ ملے گی طاقت ملے گی اس سے آپ کو